आं संनाय खावनायनि लाहार फाहार खालामनायनि थाखाय गासिबो रेडि खालामनानैसो थाव संख्रि बानलु मैगं थायगं सुनानै दै बायदिसिना खामानिफोरखौ गासिबो रेडि लाखानानैसो संनांगौ खावनांगौ थाव सेरनांगौबा सेरनांगौ सामब्राम बानलु हालदै मस्ला साखाथि फाखाथि गासिबो लाजोबनानैसो जोङो संनाय खावनायखौ लाहार फाहार खालामनांगौ बिनि उनावसो थाव सेरनांगौबा थाव सेरदो थाव सामब्राम सेरदो आमफ्राय मस्ला मस्लिखौ होदो आमफ्रायसो बेदरफ्राव बेदर बायदि संनांगौबा बेदरफ्राव दै होदो दै होनानै मोजां एवदो एवनानै दै होनानै माबानानै गासिबो रेडि खालामनानै दै होनानैसो फोमोन नांगौ आर मैगं थायगंफोरखौबो गासिबो लेमनानै सुनानै दै अर गासिबो लायजोबनानैसो साखाथि फाखाथि लाजोबनानैसो बे मैगं थायगंफोरखौबो संनांगौ आमफ्रायसो बिनि जानायफोरनि जाहोनाव गासिबो मोजाङै मोजां संबासो मोजां जायो मोजां सायख'नानै संबासो सोब बुस्थुवानो गासिबो मोजाङाव फैयो जानाय लोंनायफ्राबो गासिबो मुवाफोरखौ गासिबो साफा सुफा लानानैसो जोङो संनांगौ जाहोनांगौ लोंहोनांगौ गासिबो जोङो गासिबो सिखोन साखोन लानानैसो जोङो बे संनाय खावनाय बायदिसिनाफोरखौ जोङो रेडि लाजोबनानैसो गासिबो संनाय खावनायखौ जोङो गासिबो गोसो होनानै संनांगौ खावनांगौ जाहोनांगौ लोंहोनांगौ आलासि दुलासि फैबाबो जोङो बेफोरखौनो मोजां मथे खालामनानै जोङो जाहोनांगौ बिनि उनावसो जोङो खुरनाय जाहोनाय लोंनाय थानाय रुन्नाय जोङो गासिबो सिखोन साखोन जानानैसो जोङो आलासिफोरखौ मोजाङै मोजां बुजायहरनांगौ बिनि उनावसो जोङो रायलायबा रायलायबाय संबा संबाय जाबा जाबाय बेनि उनावसो जोङो रेडि खालामनानैसो जानाय लोंनाय गासिबो लाहार फाहार जानायनि उनावसो रायलायनायफ्रा जानांगौ बे जाहोनाय लोंहोनायफ्राव जोङो जेबो हेंथा हेंथि जानो मोन्नाय नङा जोङो जाहोनाय लोंहोनायफ्राव गासिबो मोजाङै मोजां जाहोहरनांगोन मोजाङै मोजां फुजिहरनांगोन फुजिनायफोरा मोजां जानांगोन आलासि सान्नायफोराबो मोजां जानांगोन संनाय खावनायफ्रा रेडि खालामनानै जोङो मोजां जाहोनांगोन लोंहोनांगोन ओमफ्रायसो जोङो जाहोनाय लोंहोनायखौ फोजोबनांगोन